جب مجھے ایک لمبے طویل بائیکنگ ٹرپ یا ٹور پر جانا ہوتا ہے تو اُس کے لئے میں کچھ پہلے سے تیاری کرتا ہوں جیسے اگر مجھے بائیکنگ ٹرپ پر جانا ہے تو سب سے پہلے میں اُس اپنی بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں بائیک اُس بائیک کی سروس کرواؤں کرواتا ہوں کہ اُس میں انجن اوئل ٹھیک ہے اُس میں اُس کے بریک ٹھیک ہیں اُس کی ریس صحیح ہے کیوں کہ میری بائیک بہت اچھی ہونی چاہیے ایک ریسنگ کے لئے اِس کے علاوہ بہت سی چیزیں یہ ہوتی ہیں جیسے ہیلمٹ ہے ہونا چاہیے اچھا والا گلفس ہونے چاہئیں تھائی پیڈ ہونا چاہیے شوز بہت اچھے ہونے چاہئیں میرے اُس کے علاوہ میرے پاس پانی ہونا چاہیے کچھ کھانے کا آیٹم تاکہ میں کہیں پھنس جاؤں تو میں اپنا کاروبار کر سکوں کچھ ایسی آیٹم بھی ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں ہوتی ہیں ٹرپ کے لئے اگر میں کہیں ٹرپ پر جا رہا ہوں تو مجھے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر سکوں کہ اُس کے لئے کہ میں لانگ ٹرپ پہ جا رہا ہوں یا تو اِس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں